आहो मिगी लगदा कि बड़ी सारियां फारमैलटियां ऐ नै एह् अज्ज कोई नमां बिजनेस शुरू करना होवे ते मेरे ल्हाके च खास करियै सारे कोला पैहले ते इक ते डिमांड हैनी ऐ चीजें दी क्योंकि मिगी लगदा कि जेह्ड़ा साढ़ा एरिया ऐ उदे बिच्च बड़े घट्ट लोग रौहंदे नै हैना ते इक इब्भी बड़ा ओह् ऐ इदे कन्नै जेह्ड़ी डिमांड ऐ ओह् बड़ी घट्ट ऐ ते एह् फारमैलिटी एह् ते चलो इक ओह् हा रीजन आई गेआ जेह्ड़ी एक्क फारमैलिटी ऐ फारमैलिटी एह् ऐ कि पैहला इक ते तुहें रजिस्टर कराने पौंदा लोन लैने पौना एक्क एक्क ते फिलहाल ते गरीब बंदा जगह जगह दा बड़ा चक्कर ऐ अपनी जगह होना बड़ा जरूरी ऐ अगर अपनी जगह होग ते बंदा घट्ट कोला घट्ट कोई थोह्ड़े मते पैहे कट्ठे जेह्ड़ी कैपीटल ऐ यूज करी सकदा ओह् ठीक ऐ ते बड्डी कैपिटल आं चाहिदी ऐ बड्डी मतलब कि इक गरीब आस्तै लक्ख दो लक्ख बहुत ज्यादा ऐ अस आक्खी सकने आं कि गरीब आस्तै बड्डी कैपिटल चाहिदी ऐ